सो म्हजो सगळ्यान आवडटो बूक म्हणजे द पॅलेस ऑफ इल्युजन जो चित्रा दिवाकणीन बरयला आनी म्हजे कडेन ताज्य हार्ड कॉपी आसा म्हणजे बूक आसा पुस्तक म्हजे कडेन प्रत्यक्षान आसा एक रिडींग एपा वयल्यान म्हाका तें पुस्तक वाचपाचे भागे मेळ्ळें आनी इट वॉज अबाावट ती द्रोपदची काणी आशिल्ली द्रोवपदच्या नदरेंतल्यान महाभारत कशें घडटा आनी ते फुडें कशें कशें वता तें त्या बुकान सांगलां पुस्तकान सांगला आनी तो म्हाका त्या खातीर खूब आवडटा